नमस्कार सर मैं इलेक्ट्रिशियन बात कर रहा हूँ बोलिए सर लाइट लगानी है सर हाँ सर कितने कमरे हैं तीन कमरे हैं ठीक है सर लगा देंगे हम और बताइए पंखे कौन सा लगाऊँ हमारे पास तीन प्रकार के पंखे हैं सर बज़ाज़ है उषा है सर उषा का तो आपको सोलह सौ का पड़ जाएगा बज़ाज़ का आपको बाइस सौ का पड़ जाएगा कौन सा लगा दूँ बताइए

ठीक है और उषा का है जो सोलह सौ है उसकी भी गारण्टी है लेकिन सर वह थोड़ा हवा कम देता है और ट्यूबलाइट भी लगानी है सर हाँ सर सब सोलह सौ की बता रहा हूँ ना सर सोलह सौ का उषा का है बज़ाज़ का है बाइस सौ का बता रहा हूँ ना सर दो साल की है हाँ सर दो साल की वारण्टी आती है ठीक है सर और ट्यूबलाइट भी लगानी है क्या सर

ठीक है सर लगा देंगे हमारे चार लड़के हैं जाएँगे आपका अच्छी तरह से लगा देंगे ठीक है हमारी गारण्टी है सर हम आपका नेक्स्ट बार फ्री में आपका वह करेंगे ठीक है आप टेन्शन मत लीजिए

हाँ आपका लगा देंगे और हमारा देखो यह सर हमारे यहाँ इतने अच्छी तरीके से काम किया जाता है कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत कस्टमर आते हैं सर हमारे पास जितनी अच्छी क्वालिटी के हम लोग का सामान भी देते हैं सर गारण्टी का सामान देते हैं सर कोई सा भी लाइट का भी कोई सा भी लाइट हो हम पूरी गारण्टी के साथ करते हैं कार्य तो हमारे काम में कोई कमी नहीं होगी सर वह फुल गारण्टी ली जाएगी और अगर कभी भी शिकायत आती है तो आप हमको एक कॉल करेंगे हम आपके पास तुरन्त अपने लड़के भेज देंगे आपका एक रुपया नहीं लेंगे आपका फ्री में आपका सही करके आएँगे कोई दिक्कत नहीं होगी

ओ के सर और कुछ